हाँ हेलो जी जी स्वागत है बताईए जी सर जी जी दो हज़ार लोगों के लिए जी जी कॉफ़ीज़ में कई फ्लेवर में मिल जाएगा आपको सबसे जो बेस्ट क्वालिटी की है वो हम लोग देते हैं और इसमें जो भी है आपका बहुत ही बाकी चीज़ों से बाकी लोगों से हिसाब से आपको बहुत ही कम पैसे में बनेगा और उसको बेहतरीन तरीके से पकाया भी जाएगा और जो भी आपके ब रिश्तेदार हैं जो कुछ भी फंक्शन मे अटेंड करेंगे उनको काफी अच्छा लगेगा तो हम जानना चाहेंगे आप कहाँ से बोल रहें हैं जी जी साइज़ उ उसमें जो है वह पीस के हिसाब से रहेगा जितना समय देंगे दूसरी बात की वह बनाने में उसेमें जो क्वालिटी लेंगे जब हमारे पास आप बिजिट करेंगे तो हम कहीं न कहीं आपको जो है वह करा देंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है आप जब आएँगे तो फिर हम उसमें आपको बेहतरीन क्वालिटी दिखाएँगे तो हिसाब से उसका पैसा भी लगेगा जी जी और साथ में हम आपको किसी न किसी प्रकार का कोई प्राइज़ भी देंगे गिफ्ट भी देंगे जिसमें हम लोग का ये रहता है कि ब जहाँ पर भी हम लोग ए ए सेवा करें उसको हम कोई न कोई एक अच्छी चीज़ें गिफ्ट के रूप में चीज़ें जो हैं वह वो प्रोवाइड कराएँ और प्राइज़ जो है उसका लमसम आपका जो है तीन चार हज़ार से प्लस ही रहेगा फिर हमने आपको बताया भी कि उसकी जैसी क्वालिटी रहेगी जैसा आप आएँगे हम आपको दिखाएँगे हिसाब से उसका प्राइज़ चेंज होगा अभी हम तुरंत बताने मे असमर्थ हैं है ना और उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा तो किस प्रकार की पार्टी है आपके घर में शादी लड़के का है या लड़की का है अच्छा अच्छा बहुत अच्छी बात है तो फिर हमें भी बुलाएँगे कि नहीं जी जी जी अब तो भाई अब हम आपका सेवा इस तरीके से करेंगे अगर सबको कॉफ़ी पिला कर तो हम भी आपके एक बारात का हिस्सा हो जाएँगे और हम चाहेंगे कि बाकी अ जिस तरीके से खान पान का लुत्फ़ उठाएँगे उसी प्रकार से मेरी कॉफी भी काफी शानदार भूमिका निभाए इसके लिए हमारा पूरा सहयोग रहेगा तो बहुत बहुत मुबारक़ हो तो शादी लगभग एक महीने के अंदर ही है या फिर और आगे है जी अच्छा इसी महीने में है जी जी बिलकुल बहुत बहुत धन्यवाद आपने फ़ोन किया बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है